भाई साहब नमस्ते आपकी हमने गाड़ी बूक की थी कहीं जाने के लिए मर्ज जरूरत है और आप दो घन समय जो दिया था समय की हिसाब से दो घंटा लेट हो गया इंतजार करते करते हम तो काफी परेसान हो गए आपके अब गाड़ी हमको जरूरत नहीं है बताइए आप लोग का क्या यह नाटक चलते रहता है पूजा में जाना है शादी विवाह पार्टी उत्सव में जाना है किसी मरीज को लेकर जाना है आप दो घंटा पहले से बताए और आप अभी तक नहीं आए बताइए समय हमारा बीत जाए मरीज मर जाए राव जाए आपका इंतजार करते करते डाक्टर के पास पहुँच न पाए पूजा उत्सव में जाना है शुभ मुहूर्त है शुभ मुहूर्त बीत जाए तो फिर हमको पूजा में में जाने से क्या मतलब शादी विवाह पार्टी में कोई किसी को जाना हो आप समय से नहीं पहुंचाए लेट हो तो फिर क्या रिश्तेदार नात भी नाराज होंगे आपका ऐसे ही तमाशा चलते रहता है ठीक है रहने दीजिए आपका गाड़ी का हमको जरूरत नहीं है और न तो अब दोबारा आप से हम कहेंगे कि हमको गाड़ी दीजिए किसी को और को हम ढूंढ लेंगे ठीक है अब वो तो हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए